हेलो कि बौआ अहाँके नाम की भेल हम ने फर्स्ट बार वोट गिराय जायवला छी इसबके बारमे हमरा जानकारी नहि अछि इसब सोचिके हमरा अजीब लगैया तनिके बताउ ओहिमे होइ छै की कीसब लयके जायके होइ छै हमर गाव परसौनी छी निबरा ब्लॉक के अन्तर्गत आबै छै विधानसभा बा

हँ उसब है उसबके बारेमे पता है खाली जाइके कैसे गिराबयके है इसबके बारेमे हँ हँ उसब उसब बताइबे करि लेकिन हम अहाँसे जानकारी एहिलेल लेबय चाहे छलीह जे अहाँ हमरासे अच्छा से बता सक उसब त बताबै हीं अच्छा हँ हँ सुनलिऐ तऽ जे एहिसने रहै छै लेकिन हम अभी गेल नहि छी तऽ अभी देखले न छी हँ इसब न करैके चाही लेकिन अभी तऽ सब पैसा वैसा लेके अपन वोट बेच दै छै अच्छा ठीक है अहाँ बतैलीह हमरा अच्छा लागल समझमे आयल ठीक है आओर सब बढ़िऑं अच्छा देखबै जाके कैसन होइ छै कोई दिक्कत होते तऽ वहाँ भी तऽ रहबै करै छै बताबय लेल

हँ ओ छै लेकिन हँ ओ तऽ होइए जेते इएह बातके जानकारी लेबयके रहै अहाँसे तब आओरसब ठीक अछि तऽ हँ ओ तऽ होहि रहल अछि चुनाव सबके लेके तनिके ई अछि जे अच्छा नेता चुनि चुनि लय तेकर सोच सब हमसब तऽ हुनके वोट देबै अहाँके पते अछि ठीक अछि राखू औरसब बढ़िऑं ठीक इएह ठीक यैह तब रखय छी